आङो सासे फोरोंगिरि आंनि मुङा स्रि राजेन्द्रनाथ नारजारि आङो उन्दैनिफ्रायनो हागौमानि नाजानानै फरायबोदों एसिग्राबमानि न'खरनि सुबिदा गैयामोनब्लाबो फरायदों फरायनानै बिमा बिफाखौबो खामानियावबो हेल्प खालामदों खामानियावबो हेल्प खालामनायजों लोगोसे फरायनायावबो नाजाबाय जोबथारनायाव आङो क'क्राझार कलेजनिफ्राय डिग्रि पास खालामनो हाबाय डिग्रिखौ लाखांनायनि उनाव आङो एसे गोबाव सम ओरैनो थाबाय थाबाय थानायनि उनावहाय जोबथारनायाव गंसे फरायसालियाव आं हाब्बाय फोरोंगिरि हिसाबै बे फरायसालियाव थानानैनो आङो फोरोंनायखौ स्टार्ट खालामबाय बेबादिनो फोरोङै फोरोङै फोरोंलांबाय थाबाय फोरोंलांबाय थानायनि उनाव आंनि गोसोआवबो फोरोंनायनि फारसे खुब मोनसे इन्ट्रेस्ट जाबाय बा बेखौनो आङो मोनसे आंनि जिउनि थांखि बादि लाबाय आरो बेजोंनो आं दिनैसिम आवगायगासिनो दं आरो मावबोबाय थादों दा बेबादि मावनायनि गेजेरजोंनो आङो दिनै आंनि लाइफखौ आंनि केरियारखौ दानानै लादों आरो आं इयुनाव बेबादिनो खालामलांबाय थागोन सानाखैमोन जे आङो फोरोंगिरि जागोन नाथाय जोबथारनायाव एसे हाबद'नानै थानानैनि उनावब्लाबो मोजां मोननानै आं बेवनो फोरोंगिरि हिसाबै मावबोबाय थाबाय दा आङो फोरोंगिरिखौनो खुब मोजां मोनदों आरो इयुनाव साफा साफा समाजनि फोसाबनायावबो बाहागो लाफालांनो थाखाय आङो आंजों लोगोसे बयखौबो खावलायो आरो लोगोसे फोरोंगिरि जानानै नख'रनि गामिनि समाजनि बेनि फारसेबो आङो फोसाबलांफानो थाखाय खुब गोसो दङ आरो मावबोगासिनो दङ जोबथारनायाव आं आंनि बेखिनि मावबोनाय आंनि केरियार दानायाव बिमा बिफानि सहाय आरो आं बेखौ आरोबाव खनसे रायखांबावगोन दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे सुंद' आंनि केरियार दानायनि फारसे बुंनायखौ फोजोबनाय जाहैबाय गोजोन्थों मा जाबावनांगौ जाखो